हमने बाजार गया था बाजार में मार्केटिंग करते समय हम एक ठो मिक्सी देखा था मिक्सचर देखा महँगा था लेकिन हमने ले तो लिया महँगा भी था लेकिन हमने ले लिया लेकिन वो अच्छा था जैसे कि हम लोग का कोई भी मसाला हो गया गर्म मसाला धनिया प्याज लहसुन कोई प्रकार की मसाला अच्छे से पीसा जाए उसमें और अच्छा महीन भी पीसता था वो और वो खाना बनाने में भी हमको बहुत आसान मिलता था बहुत तरीके से भी बन जाता था जल्दी से खाना बनाना समय ही नहीं लगता था हमको हर एक प्रकार की जो मिक्सर आ गया हमारा तो अच्छे से मसाला पीसने स्टार्ट कर दिया और हमने बाजार जाते समय उसी समय फैन भी खरीदा था फैन खरीदकर लाए हम हवा हवा भी अच्छा गर्म बहुत लग रही थी इतना तेज गर्म लग रही थी कि क्या बताएँ हम इसीलिए फैन कराए तो लगाए उस पर हवा अच्छा अच्छा आने लगा फिर उसके बाद रौशनी अच्छा था उसमें ऐसे ऐसे गर्मी फिर हम लोग कूलर लाए कूलर भी लाकर उसके घर में रखी उसमें गर्मी में बहुत राहत मिला सब ऐसे ऐसे मार्केट में जाते समय बहुत महँगा तो मिलता है सामान लेकिन गर्मी के सीजन में खाना बनाना के वो अवसर पे ये सामान अच्छा आ जाता है इससे तो ठीक ही रहता है अब बताइए इतना गर्मी में कौन गर्मी सहेगा इसीलिए कूलर ही ठीक है या तो फैन फैन सबसे ज़्यादा वो भी फैन भी अच्छा रहता है